मुंहिंजी वणंदड़ जॻह महाब्लेश्वर आहे मां हर गर्मियुनि में महाब्लेश्वर वञणु पसंदि कंदी आहियां मूंखे हुतां जा पहाड़ ॾाढा वणंदा आहिनि हुतां जो एकांत मूंखे ॾाढो वणंदो आहे हुतांजी सावक बि मूंखे ॾाढी वणंदी आहे मुंहिंजे मन खे ॾाढो ख़ुशि कंदी आहे ऐं मां थधियुनि में गोवा वञण पसंदि कंदी आहियां उते बि तमामु घणो सुठो मज़ो ईंदो आहे एकांत में वेही करे समुंद्र जे लहिरुनि खे लहिरुनि जे ईंदड़ वेंदड़ में मां लहिरुनि जो मज़ो वठंदी आहियां इहे मुंहिंजी पसंदीदा जॻहयूं आहिनि